जेके ॿाहिरां बि माण्हू हिते घुमणु ईंदा आहिनि हुननि जे करे असांजे हिते जो जामु सुठो अहिड़ो विकास थियो आहे असांखे हुननि जे करे जेके बि ॿाहिरां हिते माण्हू घुमणु ईंदा आहिनि हुननि जे करे असांजे हिते जामु सुठो अहिड़ो विकास थियो आहे ऐं हुननि जे करे असांजो धंधो जामु वधियो आहे असांजे हिते कच्छ में ॿाहिरां खां जामु पर्यटन ॿाहिरां खां जामु माण्हू विदेश मां ॿिए शहरनि खां जामु माण्हू हिते घुमणु ईंदा आहिनि हुननि जे करे असांजे हिते रोज़गार जो धंधे जो जामु अहिड़ो सुठो विकास थियो आहे हुननि जे करे असांजे हिते रोड रस्ता बि जामु वॾा ठही विया आहिनि उहे घुमणु अचनि था हिन करे असांजे हिते जेके बि ड्राइवर आहिनि गाॾियुनि वो मोटर्स वारा आहिनि हुननि सभिनि जो बि धंधो जामु सुठो थियो आहे हू ॿियनि हंधु घुमण अचनि था हिन करे असांजे हिते खाइणु पीअण जा धंधा आहिनि नास्ते वारा आहिनि होटल वारा आहिनि चांहि जी होटल आहे खाइण जी होटल आहे जेके बि रेस्टॉरेंट वग़ैरह आहिनि जेके घुमण जा बाग़ बग़ीचा आहिनि हुननि सभिनि जो जामु सुठो अहिड़ो विकास थियो आहे पर्यटन जेके ॿाहिरि जा माण्हू हिते कच्छ में असांजे हिते घुमणु अचनि था उहे होटल में लहनि था हिन करे हुननि जे करे होटल वारनि खे बि रोज़गारु धंधो मिले थो होटल में हेॾा माण्हू कमु करनि था होटल में उहे रहनि था ऐं होटल में रोटी था खाइनि इन करे रोटी वारनि खे होटल वारनि खे सभिनि खे हुननि जो सुठो अहिड़ो मदद मिली आहे ऐं विकास थियो आहे हिते माण्हू बाग़ु बग़ीचनि में घुमणु अचनि था हिते हुननि जो बि सुठो विकास थियो आहे हू हितां खां पंहिंजे घरु वञनि था पंहिंजे गांव त पंहिंजे घरु वारनि लाइ सभिनि लाइ मिठाई थिया कपिड़ा थिया कुझु ॾियणु वठण लाइ ॾेती लेती लाइ बि जामु सामानु वठी वेंदा आहिनि हिन करे मिठाई जो धंधो थियो कपिड़े जो धंधो थियो ते हितां खां पंहिंजे मिटु माइटनि खे ॾियण लाइ बूट चम्पल कपिड़ा जामु मिठायूं जामु शयूं ॾियणु वठण लाइ वठी वेंदा आहिनि इले हुननि सभिनि जो बि रोज़गारु धंधो जामु वधियो आहे हुननि जो पर्यटन घुमणु वारनि माण्हुनि जो असांखे जामु सुठी हुननि जी मदद मिली वई आहे हुननि जे करे हिते सभिनि धंधनि जो जामु सुठो अहिड़ो विकास थियो आहे हुतां खां जेके बि माण्हू घुमणु आया आहिनि हुननि जो अनुभव असां सां जामु सुठो रहियो आहे हू असांजी होटल में रहंदा आहिनि त असां सां जामु सुठो व्यवहार कंदा आहिनि असांखे असां जा पैसा बि जेतिरा थिया होतिरा पूरा ॾींदा आहिनि हुननि सां असांजो अनुभव जामु सुठो रहियो आहे कॾहिं बि कंहिं शइ में कंहिं में अघु न कराईंदा आहिनि ऐं जेतिरा पैसा थिया आहिनि होतिरा असांखे पूरा पैसा ॾींदा आहिनि ऐं राज़ी ख़ुशी थी करे पंहिंजे हिसाब सां असांखे कुझु बि पैसा या कुझु बि हुते जी मिठाई कुझु बि हुननि खे जेको दिलि सां थिए असांखे ख़र्ची मिठाई या कुझु बि असांखे ॾई वेंदा आहिनि ऐं असांजे जा जेके असां हुननि खे सुविधा ॾिनी आन हुननि सां जामु ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं ॿी दफ़ा चवंदा आहिनि ईंदासीं त तव्हांजे हिते ई रहंदासीं ऐं असांखे ख़र्ची ॾई वेंदा आहिनि या असांजा जामु शुक्रिया अदा कंदा आहिनि हू कॾहिं कंहिं सां बि कुझु मग़ज़ मारी कान कंदा आहिनि ऐं सुठी तरह व्यवहारु कंदा आहिनि ऐं सुठा पैसा ॾींदा आहिनि असांजो अनुभव हुननि सां जामु सुठो रहियो आहे ऐं हुननि जे पर्यटन जे करे घुमणु वारनि जे करे असांजे कच्छ जो जामु अहिड़ो सुठो विकास थियो आहे हरि ओम